नोंथांनिफ्राय आङो केब गंसे भारा बुक खालामदोंमोन नाथाय नोंथाङा दासिमबो बे केब खौ आंनिसिम दैथायहरनो हायाखै बे खेबनि गेजेरजों बे गारिनि गेजेरजों आं दिनैहाय फुंनि जि रिंगायाव आङो फ्लाइथ खौ गाखोहैनो गोनांमोन नाथाय दा समा दा दाइन बाजि बारबाय नै बे खेबा दासिमाव सफैयाब्ला आंनि दिनै आंनि बिरखं गाथोनसिम सहैनानै बिरखंखौ बे टाइमाव हमहैनांगौआ गोब्राब जाबाय दा नोंथाङा बे केब खौ बेबायदि लेट खालामनायनि जाहोनाव आंनि मोनसे गोनां मिटिं जाय मिटिं खौ आङो लोगो लाहैथारनांगौ बे मिटिङा दिनै केनसेल जायोब्ला आंनि थाखाय गोबां लस आंनि थाखाय खहाया जागोन बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम खावलायनाय नोंथांनिसिम आङो बे अजद दैखांनाय बे खौरांखौ नोंसा नोंथांनिसिम दैथायहरनो सानदों नोंथाङा बे केब खौ नोंनि मानसिफोरनि ट्रेनसपर्थ थांलाय फैलायनि थाखाय नों बाहाय खानाय टाइम खौहाय बाहाय खानांगौखौ नों मानो टाइमाव हरनो हायि नों बेफोरबादि खामानिखौ मानो मावदों बेनि थाखायनो नोङो जे समफोरखौ थि खालामनानै जे समफ्राव सहैनांगौ बे समफ्राव नों मोनो हराखै दा नोंथांनि जाउननि थाखाय नोंथांनि केब द्राइबार नि जाउननि थाखाय केब नि थाखाय आंनि बे फ्लाइथा मिस जायोब्ला बिरखं गाथोना मिस जायोब्ला आंनि मिटिङा दिनै केनसेल जागोन बिनि थाखायनो नोंथांखौ गोख्रै खावलायहरदों जन' बे बिरखंखौ आङो टाइमाव हमैनो नोंथांनि केब आ बे समनि गेजेरावनो थाबैनो नुजाफैनांगौ जेन' आङो बे आंनि बिरखंखौ हमहैनानै गाखोहैनानै जेन' आंनि थांनांगौ जायगासिम थांनांगौ समाव आङो मोनहैनो हायो आंनि मिथिनांगौआ नोंथांनिफ्राय एसेनोसै